हेल' औ

अ जायगाफोरालाय मोजां दं नों माबायदि जायगा नायनो थाग्रा जाग्राफ्रालाय गोबां बिदिनो गोबांफोर रेस्टुरेन्त दं आरो बिदिनो नों माबायदि रेस्टुरेन्त नायनो बियो दंजोबखायो आरो बेंटलाव बेरायनोलाय फैनो हागोन आरो किन्तु रेस्टुरेन्त नांगौबा नों माबायदि रेन्टुरेन्त दं बेहाय दंजोबखायो नोंसोर माबायदि रेस्टुरेनाव माबानो बिदिनो आरो ओमफ्राय नोंनो रेस्टुरेनालाय बेंटलाव गोबाङैनो दं आरो नों माबायदि रेस्टुरेनाव मानो ओमफ्राय मालाबायदियाव फैगोन नों माबादो मा नंगौ नोंनिबायदि जेन'ेबा माबायदि रेस्टुरेनफोरखौ मोजां मोनो बेखौ इसे खोन्थादो औ बे जानायफ्रालाय बेंथलाव मोननै मोनथाम ह'टेल दं आरो बियो जोबथा जानायावबो मोजां ओमफ्राय सासे साफा सिखोनबो दङ ओ औ नों आरामसे फैनो हागोन

औ होम्बालाय औ होम्बालाय दे नों फैदो बिदिनो बेंटलाव रेस्टुरेन्त मेल्ला दंखायो औ दे